अगर मैं रेयासी डिस्टिक दे ट्रांसपोटेशन दे बारै बिच्च अगर दस्सां तां इत्थैं जेह्ड़ा ट्रांसपोटेशन ऐ टैक्सी होई ऐ ऐटो होई ए मैटाडोरां होइयां जां होर बी जेह्ड़े सैक्टर च बस बगैरा होंदी तां ओह् बी इत्थैं कि जेह्ड़ी ठीक सुविधा ऐ टैमै टैमै दी असेंगी मिली जंदी ऐ ओह्दी बी असेंगी इन्नी मती प्राब्लम जेह्ड़ी नेईं आंदी ऐ साढ़ै रेयासी डिस्टिक दे बिच्च जेह्ड़ा हां किश ग्रांऽ हैन जित्थै मतलब इन्ने रोड़ बी नेईं पुज्जे दे उत्थैं गड्डियां टैमै दियां नेईं जाई सकदियां अगर जंंदियां बी होन बरखा पानियै बिच्च मतलब पस्सियां पेई जंदियां ते एह् थोह्ड़ी मती उत्थै प्राब्लम आंदी ऐ लेकिन होर मतलब इ'यां दस्सां तां अगर बरखा बुरखा जां बगैरा किश नेईं होऐ तां उत्थैं टैमै टैमै दियां गड्डियां पुज्जी जंदियां बस बी चलदी मैटाडोरां बी चलदियां ते लोकल गड्डियां जेह्ड़ियां टैक्सी बगैरा एह्दी सुविधा बी ठीक ऐ ते अग्गैं बी मतलब एह् ऐ के उत्थै डिस्टिक बिच्च साढ़ै रेयासी डिस्टिक बिच्च कोई इन्नी प्राब्लम आंदी निं ऐ लेकिन जेह्ड़े दूर दराज दे ग्रांऽ न बचैरे उत्थैं जेह्ड़ी थोह्ड़ी बोह्त एह् प्राबलम फेस करना पौंदी लोकें गी लोकें जि'यां गै शैह्रें ई औना औंदा ऐ तां बरखा पानियै च नेईं पुज्जी सकदे न उत्थै नाले जेह्ड़े चढ़ी जंदे पुल बगैरा ब्रिज नेईं बने दे उत्थैं जेह्ड़े जागत पढ़दे न दूर दराज दे जि'यां गै रेयासी कालेज ऐ उत्थैं दूरै दूरै दा जागत आंदे तां उत्थै ओह् टैमै दे नेईं पुज्जी सकदे कि के बरखा पानियै च चढ़ी लग्गी जंदी ऐ जिस बेल्लै तां उत्थै दियां जेह्ड़ियां गड्डियां बंद होई जंदियां ट्रांसपोटेशन जेह्ड़ा ऐ ओह् जेह्ड़ा डेली लाइफ बेच्च ऐसी स्पलिट मोबिलिटी नेईं होई सकदा हां अगर निम्बल शिम्बल बगैरा होऐ तां ओह् ठीक रौंह्दा ऐ ते होर जेह्ड़ी इत्थुं दी डेली जेह्ड़ी रोजमर्रा दी जिंदगी जीने दी सुविधा बड़ी अच्छी ऐ कि के इत्थै मैटाडोर बी टैमै दी लब्भी जंदी टैक्सी बी लब्भी जंदी स्कूटरस बगैरा जेह्ड़े हैन लोकल ओह् बी ठीक टैमै दे मतलब अपनै तौर उप्पर चलदे की के इत्थुआं दे जेह्ड़े रोड़ जेह्ड़े रोड़ दी मेन जेह्ड़ी लोकल ऐ रेयासी डिस्टिक दे बेच्च जियां शैह्री लाके न उत्थैं ते चलदे गै रौंह्दे न लेकिन जेह्ड़े दूर दराज ग्रांऽ दे लाके न उत्थै रोड़ जेह्का तां ओह् खराब रौह्ने दी बजह् कन्नै थोह्ड़ी मती प्राब्लम औंदी ऐ हां अगर ओह् रोड़ थोह्ड़ा ठीक होऐ तां उत्थै ओह् बी नीं प्राब्लम फेस करना पौंदी लोकें गी की के एह् गल्ल मतलब इक ठीक होंदी ऐ ते एह् जेह्ड़ी इत्थूं दी रोजमर्रा दी जिंदगी ऐ